पंहिंजे लिखण जी शुरूआति मूं तर्जुमे सां कई मां स्वामी विवेकानंद जी दिवानी हुअसि ऐं उन्हनि जो मुंहिंजे मुंहिंजे बाबा असांखे जनमु ॾींहं ते किताबु गिफ्ट ॾींदा हुआ त मूंखे विवेकानंद जो शक्तिदाई विचार किताबु मिलियो मां असुलु चरी थी पयसि जो बाबा हिकु ॾाढो सुठो किताबु आहे मां बसि हाणे शादियूं वादियूं कोन कंदसि हिन शख़्स वटि थी वञां चयईं तूं पहिरीं जीवनी त पढ़ विवेकानंद आहिनि थोरी देह जे रूप में उहे त बिल्कुलु ई यंग एज में थटी नाइन खां बि घटि एज में हली विया हुआ ऐं उन दौर ताईं एतिरा कम कयूं थर्थलो मचाए छॾियो दुनिया में उन मां प्रेरणा वठी कुझु करि त मुंहिंजी प्रेरणा विवेकानंद आहिनि उन्हनि जे वीचारनि खे मूं ट्रांसलेट करे रोज़ानी हिंदू अख़बार में कॾहिं कॾहिं हिंदवासी में छपारायो हो उन खां पोइ मुंहिंजो साहित्य जे पासे लाड़ो वियो ऐं नियमित रूप सां डायरी त न कंहिं ज़माने में लिखंदी हुअसि बाक़ी को अगरि अहिड़ो सीन ॾिसां थी जंहिं मुंहिंजे मन खे धोॾियो आहे विलोड़ियो आहे परेशान कयो आहे त उहो मां डाइरीअ ते लिखी छॾींदी आहियां ऐं उन्हनि मां ई पोइ कहाणियूं ठही ठही वेंदियूं आहिनि मुंंहिंजियूं के के त किरिदार अञा ताईं दिमाग़ में हलनि पिया अञा मां उन्हनि खे कहाणीअ जे नावेल जे रूप में पेश न करे सघंदी आहियां मां पहिरीं हिंदीअ जी लेक्चरार हुअसि मूं हिंदीअ में लिखियो हो मुंहिंजे कहाणीयुनि जो किताबु हो मुखरेत मौन ऐं ॿियों हो अपनी अपनी विवशता पर पोइ जीअं ऐम ए सिंधीअ में कई त मां वाइड़ी थी वयसि सिंधी हेॾी शाहूकारु भाषा सिंधीअ में एतिरा मिड़ई हीरा जवाहर पिया आहिनि असांजे लाइ ऐं असांखे ख़बरु ई कोन्हे त असीं एतिरी शाहूकारु भाषा जा वारिस आहियूं ख़ानदानी वारिस आहियूं असां त पोइ मूं पंहिंजे लिखण जो माध्यम बि को सिंधीअ खे ठाहियो ऐं अॼु मुंहिंजा सिंधीअ में इकहठि किताब छपियलु आहिनि उन खां सवाइ मैगज़िन जेके बि निकिरनि थियूं सिंधीअ जूं उन्हनि सभिनी में रिसर्च आटिकल्स या कहाणी छपियलु आहे सिंधु जे रिसर्च जर्नल में बि मुंहिंजियूं रचनाऊं छपियलु आहिनि रिसर्च पेपर पढ़ियलु आहिनि सिंधु में वञी उते जी यूनिवसटीस में बि वञी करे त अहिड़ीअ तरह लिखणु मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी अयाशी बि आहे मुंहिंजो शौक़ु बि आहे ॿिया मूंखे ज़ेवरनि जा कपिड़े जा फलाणे जा फ़िल्मुनि जा शौक़ माण्हू पालींदा आहिनि मुंहिंजी अयाशी फ़क़ति लिखणु ऐं पढ़णु आहे ऐं हाणे मुंहिंजे अमर जे लोलियुनि जी मिठिड़ी सिंधी ॿोलीअ में ई लिखंदी ऐं पढ़ंदी आहियां